नमस्ते सर सर आप एक वेल्डर हैं सर वह एक्चुअली क्या है कि मेरा एक मसीन है वह ख़राब हो गया है और जो है कि और मेरे घर में काम भी लगा हुआ है काम के दौरान हमारे घर का जो बारजा है जो उसकी रेलिंग होती है वह उसको भी मतलब वह थोड़ा टूट गया है इसे तो उसको वेल्डिंग करवाना है तो सर आप बताइए सर हमें कितना ख़र्च आएगा अच्छा अच्छा सब का अलग अलग प्राइज़ लगेगा अच्छा अच्छा सर हमको पचास खिड़की और चालीस दरवाज़े हैं हाँ और रेलिंग है कम से कम दस दस बारह फीट होगी रेलिंग और सर मशीन भी है आठ दस पीस तो मशीन क्या है कि एक मशीन कम से कम बीस टन की है और उसका जो एक हाँ तो उसका कुछ पार्ट है जो जो कि डैमेज हो गया है उसी को वेल्डिंग करना है तो कितना समय लग जाएगा सर कितना समय लग जाएगा इन सब कामों को कराने में यह दरवाज़ा हो गया रेलिंग हो गया खिड़की हो गई मसीन हो गया इन सब को करवाने में हमें कितना कितना समय लग जाएगा अब एक्चुअली है क्या कि हमको अपने काम को एक बीस पच्चीस दिन के अंदर कम्पलीट करवा लेना है तो आपके हिसाब से कितने दिन लगेंगे अच्छा अच्छा अच्छा तो सर आप कितने कंडिडेट्स भेजेंगे हमारे घर पर हाँ सर वह एक्चुअली क्या है कि हमको बीस पच्चीस दिन के अंदर कम्पलीट भी करवा लेना है हाँ अगर ख़र्चा बता दीजिए कितना आ जाएगा ख़र्चा बता दीजिए कितना आ जाएगा इसमें ठीक है सर जो भी होगा ख़र्चा हम देंगे आप कंडिडेट को भेज दीजिए हमारे यहाँ करने ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके